हाँ आप खुनखुने पुलिस स्टेशन से बोल रहे हो सर मैं बोल रहा हूँ तोशिना से सर म हमारे पड़ोस में चोरी हो गई सर हमारे पड़ोस में लगते हैं चाचा चाचा लगते हैं मेरे सर चोरी हुई थी कल रात को आपको उन चोरों को पकड़ना है और हमारा जो माल चोरी हुआ है उसको वापस हमें सौंपना है सॉरी सर एक तो बाइक ले गए

और एक दो गहने ले गए और पैसे नगद पैसे ले गए पाँच हज़ार रुपए

नहीं सर पता नहीं चला दो चोर थे

हाँ भाग गए थे बाइक लेकर हमारी बाइक लेकर गए थे नम्बर हैं आर जे तैंतीस एस के डबल जीरो ट्वेंटी वन

ओके सर कब आना होगा ओके सर कल आता हूँ कल आता हूँ सर सुबह ओके ओके सर थैंक्स सर धन्यवाद